हलो जी सार हाँ जी सर वो चल रहा है बढ़िया ढंग से कहिए से चल रहा है हाँ है साफ सफाई ही रहता है आज ही अच्छी अच्छी ज्यादे रहता है गंदा लेकिन आइए साफ सफाई सब तरफ हाँ हाँ तेजिये ग तेजिये गति से चल रहा है हाँ सरकार तरफ से अच्छा मिलता है सुविधा सबको खोपड़ी बना देते हैं पूजा पाठ को सब अच्छा से व्यवस्था कर देते हैं खाना खूना की भी व्यवस्था अच्छी कर देते हैं हाँ हाँ लगा लगा देते हैं ऐसे तो बग बगल में गंगा जल है तो गंगा जल का सेवन करने के लिए आते हैं तो गंगे जल करते करते हैं लेकिन चापो कल है नहीं नहीं हमें कोई नहीं दिक्कत होता है दुकान दुकान वगेरह सब कुछ है खाने पीना का होटल भी है रहते हैं आदमी यहाँ पर रहते हैं महीना डेढ़ महीना रहते हैं सब चीज़ होती है रहती है पूजा पाठ करती है यहाँ पे रहती है व्यवस्था करती है करते हैं बढ़िया सरकार होटल भी बढिया बढिया खुल गया है ताजा वो सब दिया जाता है मिलता है सुख सुविधा मिलता है हाँ रहता है सब कुछ रहता है रहते हैं वहाँ पर शौचालय रेडीमाड मेड वाला भी रहता है कहीं कहीं बनाया हुआ भी है ना या जी फुरफुरा नहीं हुआ है वो भी तैयारी हो रहा है